हलो पर्वत रेस्टोर तां ॻाल्हायो था अच्छा ठीकु आहे तव्हां मूंखे न ऑडर लिखवाइणो आहे लिखो चार शाही पनीर लिखो ॿ दाल मखिनियूं ऐं ॿ मिक्स वेज ऐं अठ तंदूरी रोटियूं छह लिखो तव्हां रुमाली रोटियूं बि ऐं ॿ फ्राईड राईस और मिठे में गुलाब जामुन लिखो ॾह पीस गुलाब जामुन

ठीकु आहे इहो सभु न थोरो सामान जल्दी मोकिलिजो छो त मुंहिंजे घर महिमान आयल आहिनि तव्हांजी वधीक महिरबानी थींदी ओके